मूंखे सिलाई बुनाई जे बारे में कुझु ख़बर कोन्हे पर मूंखे हिकड़ी ॻाल्हि यादि आहे जॾहिं मां नंढो हुउमि तॾहिं मुंहिंजी ममीअ पंहिंजी साड़ी मां मूंखे धोती ऐं दुपटो ठाहे करे ॾिनो हुओ ऐं सुदामा ठाहियो हुओ